اردو زبان کی عام غلط فہمیاں جیسے لوگ اسے یوز ہی کرنا بھول گئے ہیں اردوزبان کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ لوگ انٹرنیشنل بھاشا کا یوز کرتے ہیں جیسے انگلش وہ لوگ انگلس سیکھنا پسند کرتے ہیں انگلس بولنا پسند کرتے اس کے لیے کلاسز انسٹیٹیوشن اٹینڈ کرتے ہیں پر اردو کے لیے کچھ بھی نہیں میں چاہتی ہوں کہ اردو کے لیے ایک ٹیوشنس اسکول ہر علاقے میں ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی اردو سے محروم نہ ہو سب کو اردو بولنا پڑھنا لکھنا آنا چاہیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمارے آگے کی جنریشن کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے ہمیں ہر چیز پہ غور دینا چاہیے یہ نہیں کہ صرف ایک ہی لینگویج پہ غور دیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انگلش لینگویج غلط ہے برا ہے نہیں نہیں وہ بہت اچھا لینگویج انٹرنیشنل لینگویج ہے ہر جگہ یوز ہونے والا ہے پر ہماری جو بھاشا ہے ہم اسے بھولیں تو نا ہمیں اردو بھاشا بھی بولنی چاہیے اس کے لیے بھی کلاس اٹینڈ کرنے چاہئیں نہیں تو آج کل یوٹیوب ہے اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اپنے بڑوں سے کچھ باتیں سیکھ سکتے ہیں کسی سے پوچھ سکتے ہیں نہیں سمجھ میں آیا پھر دوستوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں اردو زبان کے لیے